हलो एमेजॉन मां हिकु टैबलेट खे पसंदि कयो हुओ ऐं हुनजे लाइ मां अप्लाए कई हुई त इहो मूंखे डिलेवरी कयो वञे पर मूंखे अञा ताईं इहो पतो कोने त हुनजी डिलेवरी तव्हां कॾहिं कंदा महिरबानी करे मूंखे हुनजे अचण जो टाइम ॿुधाईंदा त मां हुनजो इंतिज़ारु करे रही आहियां त उहो कॾहिं मूं ताईं पहुचंदो